हाँ मेरा पसंदीदा बर्ड वाचिंग यहाँ पर ज़ू है जहाँ पर बहुत तरह के पक्षी हमें यहाँ पर देखने को मिलते है और यह स्थान हमारे लिए इसीलिए खास है क्योंकि यहाँ पर जो तरह तरह पक्षी आते हैं तो हमें इन पक्षियों के बारे में यहाँ पर जा करके पूरी उनके बारे में जानकारियाँ मिल जाती है यहाँ अगर मुझे कोई अगर पक्षी लेकर भी आना होता है पालना होता है तो फिर में ऐसे वहां पर दुकान पर जा करके पक्षियों को लेकर भी आ जाती हूँ पर सबसे ज्यादा जानकारी के लिए पक्षियों के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा पसंदीदा इसमें ज़ू ही लगता है क्योंकि यहाँ पर हमें देश के बाहर के सभी तरह के पक्षी देखने को मिलते हैं और इनके बारे में पूरी जानकारियाँ मिल जाती है तो सबसे पसंदीदा स्थान यही है और यह स्थान मेरे लिए इसीलिए खास है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पक्षियों के बारे में इन सबके बारे में जानकारियाँ मिल जाती हैं